असांजे भारत देश में हिकु खां हिकु योजना निकितियूं आहिनि हाणे असांजे भारत देश में लाडली योजना निकिती आहे जंहिंमें हर हिकु माइयुनि जे अकाउंट में ॿारहं सौ रुपिया था अचनि लाडली योजना में हर हिकु माई ए ॿारहं सौ रुपिया त अचनि उन खां पोइ आयुषमान काड आहे आयुषमान काड में जेको बि गरीब हुजे या अमीर हुजे सभिनि जो पंजे लखे जो इलाज फ्री थो थिए हर साल पंजे लखे जो इलाज गरीबनि खे ॾाढी सुविधा थी मिले गरीबी रेखा जो राशन काड थो मिले ऐं राशन काड में अन्न अन्न थो मिले चांहि पत्ती खंड सभु थो मिले मतिलबु भारत सरकार असां लाइ ॾाढो कुझु थी करे तंहिंमें अगरि असांजे लोन खपे जेका असां यंग छोकिरा आहियूं असांखे लोन जी जरूरत आहे लोन खपे असां फारम था भरऊं असांखे लोन थो मिली वञे तंहिंजे असां पंहिंजो धंधो बि था वधाए सघूं ऐं सभु इहे मतिलबु योजनाऊं असां गैसिंग बि ॾाढी योजना वेंदी आहे गैस जी सबसिडी थी मिले अधि रेट में गैस थो मिली वञे सिलेंडर थो मिली वञे सिलेंडर ऐं गैस सभु सरकार मां थो मिले अधि रेट में सिलेंडर था मिलन जंहिंमें असांजे पहिरियो आग ते रोटी कंदा हुआसीं हाणे धीरे धीरे करे इहे योजनाऊं थी मिलनि त सभिनि जे घर में गैस चुलो अची वियो आहे गैस चुलो बि सरकार थी ॾिए सभु सरकार ई थी करे